आज काल आमच्या देशान प्रदुशण खूब वाडलां आनी हाजो आमकां सगल्यांक त्रास जाता आमचें आरोग्य इबाडटा वातावरण बदल जायत आसा वेगवेगळे रोग येता पूण आमचें सरकार वेगळेवेगळे योजना आनी धोरणां आंखून ह्या प्रश्नांक जाप दिवपाचो प्रयत्न करता